मधुबनी जिलाके अन्तर्गत बहुत एहन स्थानीय कथा आ किंवदन्ति अछि जे प्रायः जानल जाइत अछि जेना बिदेश्वर स्थान एतुका कहानी प्रसिद्ध अछि बिदेश्वर स्थान आ अयाची मिश्र डीह आ उग्रनाथ महादेव भवानीपुर स्थित अछि उग्रनाथ महादेव भवानीपुरके कथा बहुत बड्ड नीक अछि एतय विद्यापति नामक एकटा प्रसिद्ध कवि छलाहे हुनका ओतय महादेव उगना बनि कऽ हुनकर सेवकके रूपमे एलखिन आ कोनो कारणवश उगना जे छै से उगनाके उगना महादेव छलाह चूँकि ताहि द्वारे उगनाके माथसँ पानि बहैत विद्यापति देख लेलखिन आ जखने देखलखिन तऽ कहलखिन जे अहाँ हमरा देखलहुँ आ यदि अहाँ ई ककरहु कहलियै जे हम महादेव छी तऽ हम ओतय तखनहि चलि जायब महादेव आ महादेव अर्थात उगना आ विद्यापतिके बढ़ैत करीबीकेँ देखि कऽ हुनकर विद्यापतिके पत्नी केँ नहि रहल गेलनि ओ हुनका झाड़ू लऽ कऽ मारलखिन उगनाकेँ तऽ विद्यापतिकेँ नहि रहल गेलनि ओ कहि देलखिन जे ई महादेव छथिन ओही वक्त महादेव ओतयसँ चलि गेलाह